आएल जाउ ओम्हर गेल हूँ हँ हेलो केना देबै से तऽ अहाँकेँ तऽ मालुमे होय जे केहन जमीन छै आ केहन ओकर रेन्ट होयतैक से तऽ अहाँकेँ मालुमे मालुमे नहि होय हँ हँ हँ लीजपर पान सालके लिए अच्छे तऽ हम बिचारैत छियै अपनामे बुझलियै नहि आ आ आ ओकर रेन्ट की होयतैक से तऽ सेहो कहि देब अहाँके अगर खुशी खुशी होएत तऽ लेब नहि खुशी होएत तऽ नहि लेब हम अपना हम अपना आपसमे बिचार कर करि रहलियै हन हम पुछि आ अपना आओर परिवारसे पुछ्बै नहि जे ओहि जमीनके ओ दोकान खोलै लै ओ चाहैत छथिन आ ओकरा की रेन्ट लाग सबके बिचार छौ से कहऽ हम अपना परिवारमे बुझि कऽ तब अहाँके हम ई बात कहब अच्छा तऽ पैसा पैसा हँ हँ

अच्छा हँ हँ तऽ हँ हँ सऽ सऽ हँ हँ हँ हँ सँ अच्छा हम बताएब तब एक बात तब फेर मिलबै हमरा कखन अहाँ से कहू अच्छा अच्छा ठीक छै तऽ काल्हि सा शाममे मिलब बुझलियै काल्हि शाममे हमरा से मिलब तऽ तक हम अपनामे ई एन्नऽ परिवारमे बिचार कऽ लै छियै बिचारै बला बात छै अपना मन से तऽ नहि ने होतैक बिचारि लै छियै अच्छा रहबै हाँ हँ हँ हँ हँ दश एगारह दश एगारह बजे अच्छा ठीक छै अच्छा ठीक छै तऽ तै ने कहलहुँ जे हम घर पर रहबै तै दुआरे कहलहुँ जे अहाँ जखन अयबै ओ समय हमरा निश्चित कऽ दिअ जे ओहि समयमे हम रहबै हँ नहि नहि आब हँ हँ हँ ई भऽ सकैए

हँ हँ अच्छा ठीक अच्छा ठीक छै तऽ हमरा पहिने फोन कऽ कऽ कऽ कऽ हमरा से ई कऽ लेब समयके समयके निर्धारित रहतैक नहिओहि समयमे हम घरपर रहबै हँ तखने बता देब आ ओहिठाम आओर परिवार सब रहबे नहि करतै कहबै जे एना एना बात छै छौंड़ाके तोरो अहूँके समझा देब जे ई हिनका जे की बिचार छै अहाँ आ हम्मर की बिचार छै इहो अहाँके बुझि जेबै भऽ गेलै